हलो जी जी जी कहाँ कहाँ से हैं आप हाँ बिहार से किस जिला से हैं अच्छा अच्छा हम हम मेरा नाम राजीव कुमार हुआ मैं औरंगाबाद जिला से हूँ हाँ ओ बोलिए अभी से हाँ तो मानसून अभी परसों से मानसून उतर गई है हाँ अभी तो लोग को किसानों को जो है अभी बिरार भी नहीं हुआ है लेकिन मानसून तो उतर गई है तो किसान को अभी बिरार होने में दस दिन और टाइम लगेगा तब बिरार रोपने के इक्कीस बाइस दिन के बाद तब बिरार हो जाएगा रोपने के लिए अभी मूंग का फसल हाँ हाँ हाँ होता है ना हाँ हम होता ही गेहूँ के बाद मूंग बोना जाता है हो जाता है ह्म्म ह्म्म हाँ मकई तो तैयार हाँ जी जी कैसा कैसा रहा उपज मकई का उपज आपका ओ ह्म्म ओ ह्म्म ह्म्म ह्म्म हाँ इधर का भी मिला जुला है हाँ यहाँ तो बारिश दो रोज़ से हो रही है अभी फिलहाल बारिश नहीं हो रही है हर जगह ह्म्म ह्म्म ह्म्म हाँ सभी तो अब ये लैंड प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं तो खेती बारी ही हम लोग का मूल अभी बिज़नेस है जी इसलिए तो हाँ हाँ अगली बार देखिए जी जी जी जी ऊ तो सरकार सब चीज़ की व्यवस्था कर रखी है लेकिन कुछ कुछ व्यवस्था में कमी है अगली बार तो मंत्रालय भी कृषि विभाग का मंत्रालय अच्छा आदमी को मिला है जो शिवराज जी चौहान जी को मिला है शिवराज जी चौहान मध्य प्रदेश के पहले मुखमंत्री बीस साल रहे मध्य प्रदेश के लिए बहुत सारा काम किया अब देखें देश के लिए क्या कर पाते हैं ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म ह्म्म हाँ तो किसान को क्या चाहिए ससमय रेट मिल जाना चाहिए ससमय फसल का उठाव सरकार के द्वारा हो जाना चाहिए हाँ जी हाँ उसमें कमी नहीं होना चाहिए ह्म्म ह्म्म हाँ ह्म्म देखिए अबकी बार फिर फिर बना है ये फिर बना है यहाँ जो खाद मंत्रालय भी मिला है शिवराज पासवान जी को ठीक है फिर आगे बातचीत होगी ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक